हमको अपना बग़ानी लगाने में सब से अच्छा लगता है फूल और केला पपीता या आम का ये सब का जो है कि जो अच्छा लगता रहता है लगाने में बहुत आनंद लगता है जैसे कि हम फूल लगाते हैं तो पहले एक उसको बीज को डालते हैं बीज के डलने के बाद उसको उप जब जन्ता है तब उसको उपार कर और खेत में ली जाते हैं जगह जगह रोपते हैं रोपने के बाद उसको गोड़ते हैं गोड़ने के बाद मिट्टी भुरभुरा कर के और उस में जो है कि खाद डाल कर उसको मट्टी मिट्टी जो है चढ़ा देते हैं मिट्टी चढ़ाने के बाद उस में पानी जो है आवश्यकता अनुसार देते रहते हैं दे देते हैं और उसके बाद हम उस में दवा भी देते रहते हैं इतनी अच्छी अच्छी फूलों होते हैं गेंदा गेदे का एक बार हम हमारे गाँव वालों के ने हम ने हम हमारे फूल को देखे पेड़ को कि कितना दूर दूर आप लोग लगाए आप इतना दूर दूर क्यों लगाए और आपको कैसे तोड़ने में अच्छा नहीं लगेगा कम माल निकलेगा तो मैंने कहा कि ठीक है अच्छा कोई बात है नहीं भाई अब तो लग ही गया है दूर दूर अब देखा जाएगा तो मैंने उसको किया क्या कि गोबर का जो जैविक बना घर पर बनाए थे जैविक चाप कर दे दिए और उस में थोड़ा सा डाई पोटाश डाई भी दे दिए दे कर उन में चढ़ा दिए इतना हुआ कि इतना हुआ कि लोग देख कर दंग हो गए दंग हो गए औ इतना फूल फुटा कि हम उस पेड़ में से पूरा भी नहीं तोड़ पाए हमारे गाँव वाले देखते देखते एक दम दंग मान गए और जो आम का भी पेड़ जो है कि सब लगाते रहते हैं पपीते का भी हाँ किसी नए लड़के को सिखाने के लिए मैं इस प्रयास करता रहता हूँ कि आप आइए हमारे पास सीखें और सिखाता भी रहता हूँ एक आध दो लड़के जैसे में कि हमारे चाचा के लड़के भी और फूफा के भी लड़के आए और हम उनको गेंदे के फूल को बताए कि पहले उसको क्यारी में डालिए और डाल और डालने के बाद इसको ले जा कर गमले में रखिए लगा दिजिए लगाने के बाद और उस में भुरभुरी मिट्टी का हल्का हल्का छिड़काव कर के पानी दिजिएगा और उसके बाद जो है कि उस में जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अच्छा भी होगा और उस ले गए और उन्होंने ने लगाए इतना सुन्दर अच्छा फूल हुआ इतना फूल हुआ कि पेड़ ही टूट गया उसके वज़न के चलते इतना फूल निकला उसमें और अच्छा अच्छा भी फूल भी हुआ जो कि उस फूल का और हमारा भी बहुत तारीफ़ करते रह गए हम तो बहुत ख़ुश हुए उसके बाद हम पपीते के पेड़ पेड़ भी हम लगाते रहते हैं और जो कि गर्मी के मौसम में भी और जाड़े में भी हमें वो खाने के लिए बहुत आनंद है और फाय फ़ायदेमंद भी रहता है इस लिए हम उसका का प्रयोग करते रहते हैं हाँ हमारा भांजा भी आए इस एक बार तो कहें कि चाचा मैं केवल पपीता चाहिए तो हमें एक दो चार पेड़ दे दीजिएगा तब हमें कहें कि ठीक है आओ और ले जाओ तब आए तो ले गए तो ले गए तो उस पर जो कि पहले लगा कर जगह चारों ओर मिट्टी को भुरभुरा किए भुरभुरा करने के बाद उस पर सोड़ा और जो कि जैविक और उसको उसको जैविक चारों ओर घुमा कर और उसको मिट्टी को चढ़ा दिए चढ़ाने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का हल्का पानी भी दे दिए इतना अच्छा हुआ पेड़ कि मानो पेड़ एक दम ज़मीन से भरता हुआ चला गया वो पेड़ और छोटा छोटा पेड़ भी था